जो मनीस मेला ताचो सोयरो जो वडील आसा वा खंयचोय वडील मनीस रजिस्ट्रेशन करपाक मुनसिपाल्टी वा पंचायतीक वचचें आनी डॅथ रिपोर्टींग फॉम भरून ताचे वांगडा हॉस्पिटलाची स्लीप आनी कांय डॉक्युमेंट दिवपाचे पडटा जशें की आदार कार्ड वा बर्थ सर्टिफिकेट डॅथ सर्टिफिकेट तयार करपाक आनी ऑनलायन सुद्दां हें करपाक मेळटा ताका एक वेबसायट आसा सिवील रजिस्ट्रेशन सिस्टम सी आर एस पोर्टल तर जेन्ना हें चडशी घरा कडेन हो घात जाता तेन्ना हाचेर करतात चड करून मनीस आनी जावं मनीस ती डॅथ सर्टिफिकेट करपाक व्हेला ताणें आपली आय डी प्रूफ दिवची पडटा आनी सांगची पडटा तो ते मनशाचो कोण जाता तो तर तें फॉम भरून तांकां तें सबमीट करचें पडटा आनी मागीर एकवीस दिसां भितर ती डेथ सर्टिफिकेट मेळटा